کھیل کھیلنا اور ورزش کرنا جسمانی صحت کی حفاظت کا اہم حصہ ہے یہ جسم کو مضبوطی اور قوت دیتا ہے جس سے انسان صحت مند اور توانائی سے بھرپور رہتا ہے کھیلنے سے ذہانت بڑھتی ہے اور دل کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے جو ذہنی صحت کی حفاظت کی جانب بڑھتا ہے کھیل کھیلنے سے وزن کو کنٹرول میں رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور انسان کی جسمانی تناسب برقرار رہتی ہے کھیل کھینے سے توانائی کی سطح بڑھتی ہے جو زندگی کو مثبت اور فعال طریقے سے گزارنے میں مدد فراہم کرتی ہے کھیل کھیلنے سے انسان کی اخلاقی اور جماعتی تربیت میں بہتری آتی ہے کیونکہ وہ اخلاقی اقدار اور ٹیم کی کارکردگی کا حسن نمائندہ بنتا ہے